हेलौ आं मैया गारि बुकिं खालामनाया बेखौ केनसेल खालामसै आङो हाखु दाखु जानायखाय दस्रा गारि हमबाय दस्रा गारि हमनानै थांसै औ औ आं नोंनाव फन बुफिनदोंमोन नाथाय थावार नाङाखै रिङाखैनो नोंनाव फनआ औ औ आं एसे माबानायाव बुकिं खालामनाया थाब माबा नांगौमोन ओमफ्राय थाइमानो लेट जाद्रायदोंना थाइमखौ नायासै थालायबाय ओमफ्राय दा हनै हा एमारजिन्सि जानायनि थाखायनो केनसेल बानायनानै हाखु दाखु दस्राजोंसो थांनांबाय औ औ एबारहाय मोजाङै आं थाइमखौ नायनानै खालामनोसै औ औ एबारनि बायदि जानाय नंला औ औ औ बेबायदिनो उनावहाय खालामबावगोन आङो फन खालामगोन नोंसोरखौ फन खालामनानै बिदिनो थाइमनि सिगां माबागोन आरो औ औ औ बेबायदिनो बानायनोसै आं उनावहाय औ जाहाथे नै दानि बायदि बेबायदि हाखु दाखु जानाङै बायदिनो बानायनोसै औ थाइमखौ मोजां नायनानै बुकिं खालामगोन आं औ आं फन खालामफिनगोन औ जायो जायो बेबायदिबो औ औ बेबायदि खालायसै खोमा उनाव नाय गाज्रि मोननांला आं हाखु दाखु जाबाय इमारजिनसि हास्लाबासै औ फन बुदोंमोन आङो नाथाय फनआनो नाङासैबा नोंनाव औ बिनि थाखायनो आङो हाखु दाखु जानानै दस्रा गारिजोंसो माबानांबाय औ जायो जायो औ अब्ला बेबायदि खालामनोसै नामा उनावहाय औ जागोन दे उनावबो हमबानो जाबाय उनावहाय फनफोरखौ औ जागोन दे

औ हास्लाबैनि थाखाय औ दे गाज्रि मोननांला होनब्ला औ औ दे होमबा